ओके ओके ओके जी हाँ टू व्हीलर उपलब्ध है आप अपना बजट बता दीजिए वन डे का आपको थ्री थाउज़ंड लगेगा

ओके तो कितने दिन का टूर है आपका पाँच दिन ठीक है जी हाँ सबसे पहले तो उत्तराखंड में पूरे चार धाम की यात्रा होती है जिसमें आपका सबसे पहले रहेगा केदारनाथ दूसरा यमुनोत्री रहेगा तीसरा गंगोत्री और चौथा बद्रीनाथ रहेगा और इसके अलावा भी आप जैसे ऋषिकेश हो गया मसूरी हो गया तो आप बहुत सारी जगह भी और भी घूम सकते हैं ओके ओके अच्छा तो आप लोग टोटल कितने लोग हो ग्रुप में अच्छा तो छः लोग कितने व्हीलर लेंगे तीन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलेगा ओके ओके ठीक है इस अगर मै जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर इनफ़ॉर्म कर दूँगी तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगी घूमने में वहाँ आपकी प्रोजेक्ट में हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके ओके ठीक है मैम